हांवें कुर्ता बूक केल्लो एका कंपनींतल्यान बरी फेमस शी कंपनी नांव सांगूंक सोदना पूण कुर्ता बरो आशिल्लो पूण एक वायट एक्सपिरियंस म्हाका आयलो तो बूक केल्लो पळोवन तीन दिसां भितर म्हाका मेळटलो आनी म्हाका एका फंशनाक घालूंक मेळटलो पूण पंदरा दीस जाले तरी सुद्दां कुत्र्या कुर्ताचो पत्तोच ना मागीर फोन आयलो की कुरियर कंपनी म्हज्या एड्रेसा कडेन डिलीवरी दिना आनी म्हाका वचून थंय पीक अप करचो पडटलो सो हो एक सगळ्यांत वायट एक्सपिरियंस हो म्हाका ह्या पर्टिकुलर कुर्त्या कडल्यान आनी त्या कंपनी कडल्यान आयलो